व्यापार वाणिज्यमे सभ तरीका र भाषा बोललो जाइत छै जेकि आदमी समझि जाय हर तरह र लोग खेती करैत छै किसान हर तरह रहैत छै कोइ पढ़लो लिखलो रहैत छै कोइ नहि रहैत छै पढ़लो लिखलो इसीलिए सभ तरीका र भाषा बोललो जाइत छै जे ओ समझि सकै किसान वही भाषामे पहिकार बात करैत छै सही तरीकासँ बात करी सकए आओर समान लए सकए ओकरासँ अगर एहनो भाषा बोलतै जाहिमे समझा नहि सकतै तऽ ओ समान सहीसँ खरीद थोड़ी करा सकतै इसीलिए पहिकारसभ जे रहैत छै आदमी देखैत छै कि कोन भाषा बोलैत छै वही भाषामे ओकरासँ बात करैत छै आओर सामान खरीदय लेल जाइत छै पहिकार बहुत तरीकाके आबैत छै कोइ मैथिली बोलैत छै कोइ हिन्दी बोलैत छै कोइ ठेठी बोलैत छै लेकिन जे हमरासनी समझा सकैत छियै ओकरामे समझाबैत छै आओर हमरासनी व्यापार करि सामान ले जाइत छै जेना हमरासनीके सुविधा वही भाषा बोलैत छै ओकरा बातोके तभी अगर बात नहि समझबै तऽ बात कोना हेतै हमरासनी एक दोसराके सामान लेबै केना देबै केना इसीलिए सही तरीकासँ बोलैत छै जेना हम समझा सकियै जेना हमरा सुविधा होय वही भाषामे बोलैत छै